मूंखे सियारे जो मौसमु जामु वणंदो आहे हिन मौसमु में मुंहिंजो ॾाॾो चवंदो हुयो की त वर्ज़िश करणु योगा करणु जामु ज़रूरी आहे सुबुह जो थधि में वर्ज़िश करणु असांखे एॾो फल ॾींदी आहे की हो हुनजो फलु सॼे सालु रहंदो आहे हिन मौसम में जेको बि खाऊं सभु जल्दी हज़मु थी वेंदो आहे छो त थधि हूंदी आहे हीअं घर में ई लॻंदो आहे की असां फौरेन पहुची विया आहियूं स्विज़रलैंड पहुची विया आहियूं घर में वे वही करे असांखे उहो वातावरणु मिलंदो आहे गॾु में असां सिंधियुनि में त जामु मिठायूं ठहंदियूं आहिनि जामु सुठियूं सुठियूं मिठायूं ठहंदियूं आहिनि जीअं त सुको मेवो गजरुनि जो सीरो माजूनि राति जो तई वारो खीरु पीअणु जामु सुठो लॻंदो आहे गजरुनि जो सीरो त ठाहिण जे लाइ मुंहिंजी ममी जा ॻाढ़ी ॻाढ़ियूं गजरूं घ घसणु लाइ ॾींदी आहे पोइ हू गजरुनि जो सीरो ठाहींदी आहे गजरुनि में आइस्क्रीम अ सियारे जे मौसम में आइस्क्रीम खाइण जो मज़ो त ॿियो ई हूंदो आहे राति जो थधि में थधी थधी आइस्क्रीम खाइणु जामु वणंदो आहे मूंखे